हॅलो एजंसी उलयता हां म्हाका उदयन तुमचो नंबर दिल्लो तर म्हाका बेगीचे बेगीन टॅक्सी बूक करपाक जाय आसली म्हाका खूब वेळ जाता आनी म्हजी उडान वयतली आनी वीस मिनटांच आतां म्हाका उरला तर म्हाका बेगीनचे बेगीन बूक करपाक जाय आसली एक कॅब कितले पयशे लागतले ते तरी सांगां म्हाका आतां जावचे ना प्लीज म्हणू नाकात बेगीनच्या बेगीन म्हाका सांग बिकॉझ टायम खूब कमी आसा दोनांक फ्लायट आसा म्हजी अशी कित्याक करता तुमी सर प्लीज मातशे वेळ काडून तरी येयात म्हाका मातशे अर्जंट आसा मातशे म्हजे काम वचपाक सर मातशें आयकून तरी घेयात सर सर प्लीज आयकात न्हू म्हजे खूब इंम्पोर्टंट मिटींग आसा म्हाका दिल्ली वचपाक जाय म्हाका कशेंय करून टेक्सी आयज जायच सर

दुसरे कडसून तुमी धाडून दिता

कशे तरी आयोजन करात न्हू कितले पयशे लागता हांव कितले पयशे लागता तुमी सांगांत हांव दिवपाक तयार आसा फक्त म्हाका एक फक्त टॅक्सी जाय म्हाका बेगीनचे बेगीन थंय पावपाक जाय ऑके धाडून दिता न्हू ऑके थँक्यू